जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो इण्टर में मैंने एक प्राकृतिक चित्रण बनाया था वह बहुत अच्छा बना जब मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि कितना सुन्दर चित्र मैंने बना दिया उसमें पेड़ पौधे घास घर सूर्य भगवान पहाड़ नदियाँ सारी चीज़ें उस मैंने बहुत अच्छी बनाई थीं और हम देखे कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से प्राकृतिक चित्र का सिनरी मैंने तैयार किया बहुत अच्छा बना भी था

बहुत जैसे नदियों से पानी गिरना झरने से पानी गिरना नदियाँ बहना पेड़ पौधे हरे हरे घास के मैदान सरसों का खेत हरी सब्ज़ियाँ बहुत सबकुछ मैंने प्राकृतिक चित्र में बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था बहुत सारे लोग एकसाथ बैठकर पेड़ के नीचे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं वैसा मैंने दृश्य बनाया था सभी सभी को देखकर मैंने यह चित्र बनाया था और बहुत अच्छे से बनाया था जैसे गाँव में सबलोग एकसाथ बैठकर एकट्ठा होकर प्रकृति के नीचे बातचीत करते हैं वही मैंने देखा तो और अपने सिनरी में मैंने वही बनाया था और उसमें मुझे बहुत अच्छा नम्बर भी मिला था प्राकृतिक चित्रण हमारी प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हमको बताता है और हम भा प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं इसीलिए मैंने बहुत सुन्दर प्राकृतिक चित्र बनाया था बाग बगीचा खेत पेड़ पौधे फ़सलें बहुत सुन्दर सुन्दर बहुत अच्छे से मैंने उसको बनाकर अपने क्लब में दिखाया था और बहुत अच्छा भी बना था और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे बहुत अच्छे से मैंने उसको पेन्सिल आर्ट किया था और पेन्सिल से ही बनाया था बहुत सुन्दर बना हुआ था